भारतांचे फामाद खेळ म्हणजे कबड्डी हॉकी खो खो क्रिकेट फुटबॉल आनी बॅडमिंटन आतां पयलीं आमी कबड्डीचेर उलोवया कबड्डी हो भारतांत उत्पन्न जाल्लो खेळ भारतांत कबड्डी खूब आदी पासून खेळ्ळी वता कबड्डी ही एक फामाद खेळ आसा इंडये भारतांत आनी लोक ताजी भरपूर मजा घेता दुसरो खेळ म्हणजे खो खो खो खोय तसो भारत देशान बरो प्रसिद्ध खेळ पूण आतां आतां मात लोक हो खेळ कमी खेळटा तिसरें बॅडमिंटन बॅडमिटन हो खेळ भारतांत बरो प्रसिद्ध जाला खूब लोक हो खेळटाय बी ह्या खेळान आमकां बरी पदकांय बी मेळ्ळा देशी स्थर आनी अंतर राष्ट्रीय स्थरार पदकां मेळ्ळा फुटबॉलाचे उलोवप जाले जाल्यार आमचो देश फुटबॉलान पयली बरो आशिल्लो मदल्या काळान भरपूर घसरत गेलो आनी आतां देशांत फुटबॉलाची क्रेज वाडल्या आनी नवीन तरणाटे फुटबॉल खेळटात तसो तो फामादूय जावंक लागला आनी चड चडांत चड लोक आतां खेळूंकय लागल्यात निमण्या कडेन क्रिकेट क्रिकेट हो भारत देशान एक धर्मूच जाला कोणांक भारत देशांत क्रिकेट कळना अशें ना सगळेच लोक क्रिकेट खेळटात पळेतात आनी ताजी उमेदूय घेतात कपिल देवान जेन्ना एक दिवशी वर्ल्डकप जिखलें थंयच्यान क्रिकेटीचोय क्रिकेट आमच्या देशांत खूब फामाद जाली प्रत्येक भुरगो त्या दिसाच्यान क्रिकेटूच खेळपाक लागलो ताज्या उपरांत सचिन तेंडूलकर हाणी क्रिकेट खेळाक भारतांत एक रिलीजनूच करून उडयले सचिन आयलो खेळपाक म्हणजे आमी जिकतले अशेंच म्हणटाले सचिन आवट जालो की आमी हरले अशें जातालें क्रिकेट हो खेळ अकरा प्लेयर खेळटात पुणून जेन्ना क्रिकेट मॅच चड करून इंडिया आनी पाकिस्तानाच्या भितर चालू आसता तेन्ना दोन देश दोन देश सोडून ताच्याहून चड लोक ताजी उमेद घेता आतां फामाद तालिम बाजाचे उलोवप जाले जाल्यार आमच्या देशान तशें खूब फेमस फामाद तालिमबाज जाल्ले म्हाका एक नांव घेन दिसतां तें रमाकांत आसरेकर सर हो एक फामाद तालिम बाज जालो क्रिकेट खेळान हाणें हे आमचे सचिन तेंडूलकर हांचे कॉच आशिल्ले हाणे बऱ्या बऱ्या खिलाड्यांक खेळगड्यांक कोचिंग दिलां दुसरे नांव जे येता ते पुलेला गोपीचंद पुलेला गोपीचंद हाणी बॅडमिंटन ह्या क्षेत्रांत आपलें बरें काम केलां तशेंच ताणी बऱ्या बरी तालिम खेळगड्यांक दिल्या